हेल' मादै औ आं क'क्राझारनिफ्राय बुंदों आंखौथ' सिनायखाबाय जानांगौ नोंसिनि गामियाव आं सिगांनि थांखादोंमोन ओरैनो बे माइ आबादनि सोमोन्दै बिजनेसनि सोमोन्दै माखासे खोथा खोन्थानो ओरैनो दासान्दि माब्रै सोलिगासिनो दं आबाद मावनाय बिथिंफ्राव

औ दाथ' दैबानाबो जाहैबाय औ औ नायनांगौ जायो एसे औ औ औ अ ओमफाय बेनो अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय माब्रै सोलिगासिनो दं औ फिसिगासिनो दंना नोंसिनाबो गामियावसो ओरैनो मानसिफ्रा फिसियोना फिसिया औ ग्रुप लायै ग्रुप फिसिनांगौ जेन'बा हारसिंथ' हायाना बेफोर खामानिखौ ओरैनो थाखा फैसा थाखा फैसानि गोनांथि जायो एसे एनै फैसाजों बेफोरखौ जों मेइन्टेन खालामनो हाया जों नोंसोर ज' ज' ग्रुप लायै ग्रुप माबा खालाम सेल्फ हेल्प ग्रुप बायदि खालामनानै नोंसोरो औ औ औ औ नों आजिखालि सरखारनिफ्राय नों माखासे रांनि अनसुंथाइ लानोब्लाबोथ' नों ग्रुपनिसो गोनांथि जायोना नों हारसिं हालाखौ सरखारा जेबो औ हारसिं हालाखौ सरखारा जेबो माथा मारिया नों आजिखालि ग्रुप लादो सरखारनाव स्किम बिदो आरामसे दाउ फिसिनाय अमा फिसिना फारौ फिसिनाय गासैबो नोंसोरो अट'मेटिक डेभेलप जालाङो न'खरा बिदिजोंनो गामियाव ओंखायनो गोसो होनांगौ अलसिया जानाथ' आजिखालि मोनजाला ना दानि जुगाव औ लाजिनाबो मोनजाला नों आं एसे एनै खामायलायाब्ला औ सासेल' खामायनायजों मारै औ औ औ सासेल' खामायनाजों मारै न'खर सालायनो गामियाथ' बिदिजों डेभेलप जायाना बिदिजोंनो बे नङा आं आं नङा नों बे गोसो होलायनानै बोलो होलायनानैसो जों न'खरखौ डेभेलप खालामनो हागोन गामिनि रांखान्थि हालोदखौ डेभेलप खालामनो हागोन दा बेनो आरो औ दे गोसो हो मादै दे बेफोर खामानियाव बानो नाङा दे दे दे